में जिन्नी बी फोटोग्राफियां कीत्तियां न मैक्सिमम में नेचर दे उप्पर कीती ऐ जेह्ड़ा साढ़ा नेचर ऐ जेह्ड़ा साढ़ा मतलब इंवायरनमैंट ऐ में उदे उप्पर फोटोग्राफ्री कीती क्योंकि ओह् इक नैचुरल चीज ऐ जिह्दी ना फोटो खिच्चने च मजा बी आंदा ऐ ठीक ऐ में मैक्सिमम उदे उप्पर गै फोटोग्राफ्री कीती ऐ ते रेही गल्ल कि फोटोग्राफी ना बड़े तरीके दी होंदी ऐ जरुरी नि कि तुस नेचर दी ही फोटो खिच्चो मॉडल्स च जेह्ड़ी मॉडल्स तेआर होंदी ऐ उं'दियां फोटो खिच्चो ब्राइडल शूट आखदे न जि'नें जि'नें मॉडल शूट आखदे न बड़े तरीके दे शूट होंदे न फोटोग्राफ्री उ'नें शूट आखदे न ठीक ऐ ते केईं शूट इ'यां बी होंदे कि किसी चीज गी लेइयै तुस कोई चीज मार्किट च लेआना चांह्दे उस्सी बेचना तुसें केह् करना उदा इंवायरनमैंट इन्ना शैल बनाना ऐ फार एगजैम्पल कोई पैन्न ऐ तुसें पैन्न मार्किट च लेआना ऐ तुसें पैन्न रक्खना उदी फोटो क्लिक करनी उस्सी एडिट करना इ'यां के बड़े तरीके दी फोटोग्राफ्री होती ऐ पर जेह्ड़ी जैनरनली मिगी पर्सनली जेह्ड़ी पसंद ऐ ओह् नेचर दी ऐ नेचर क्योकि इक ऐसी चीज ऐ जेह्ड़ी मन्न गी इ'यां छू जन छुइयै जंदी इ'यां मतलब टच्च करी जंदी ऐ इन्नर फीलिंगस जेह्ड़ी होंदी होंदी ना सब कुछ बाह्र लेआंदी ऐ ते मिगी तां नेचर बड़ा स्हेई लगदा ऐ होर फोटोग्राफ्री मतलब फोटोग्राफ्री केह् होंदी ऐ फोटोग्राफ्री च इक फोटोग्राफर होंदा ऐ फोटोग्राफर कौन होंदा जेह्ड़ी फोटो खिच्च दा ऐ चित्तरकार चित्र जेह्ड़ी चित्तरकारी करदा मतलब चित्तरकार जेह्ड़ा फोटो खिच्च दा ऐ साढ़ी फोटो इक मतलब लिंदा ऐ उस्सी फोटो ही मतलब इन्नी शानदार बनांदा ऐ कि मतलब बंदा दिक्खियै हैरान होई जंदा कि यार एह् में आं ठीक ऐ फिर फोटो ना बड़े तरीके दी होंदी ऐ एच डी फोटो होंदी इक्क इ'यां नार्मल फोटो होंदी एच डी च केह् होंदी की फोटो फट्टदी नि ऐ अगर तुस फोटो गी जूम करगे ना बंदे दी स्किन केहो जनेही ऐ एह् बी पता लग्गी जंदा उदे च फोटोग्राफ्री च जेह्ड़ी फोटोग्राफ्री जिस टाइम अस फोटोग्राफ्री करदे ऐं ना इय्यो चीज हमेशा ध्यान रक्खना चाहिदा जेह्ड़ा थोआड़ा लैंस ऐ ओह् ठीक ऐ साफ ऐ कनेआ ऐ ठीक ऐ केह्ड़ा लैंस कुत्थें यूज करना ऐ ठीक ऐ जि'यां के तुसें लैंस बारे ते नार्मल सारें पता होंदा ऐ कंकेव होर कन्वेक्स ठीक ऐ केह्ड़ा लैंस कुत्थै यूज करना ऐ अगर तुस कोई दूर दी फोटो खिच्चा दे ओ केह्ड़ा लैंस यूज करना ऐ कोई कोल दी फोटो खिच्चा दे ओ लैंस दी नॉलेज होनी चाहिदी ऐ फोटोग्राफ्री च तुसें पैह्ली गल्ल एह् ठीक ऐ दुई गल्ल केह् ऐ कि जेह्ड़ा थोआड़ा कैमरा ऐ ओह् केह्ड़ी कंपनी दा ऐ कैनन आह्लें दा जेह्ड़े मेरे कोल ना दो गै न कैनन आह्लें दे ते इक निकोन आह्लें दा जेह्ड़ा फोन ऐ ओह् सैमसंग ऐ उस सैमसंग च के चार कैमरे न उ'न्न चारें कैमरे च लग्ग लग्ग लैंस लग्गे दे न ओह् लैंस किस यूज होंदे न कि फोटो कुत्थै ऐ मतलब किन्नी दूर फोटो ऐ केह्ड़ा लैंस किस टाइम यूज करना ऐ दूर दी फोटो ऐ कोल दी फोटो ऐ ज्यादा कोल दी फोटो ऐ थोह्ड़ी बोह्त दूर दी फोटो ऐ हर इक चीज उत्थै यूज होंदियां न इ'यां क कैमरे दा सिस्टम होंदा ऐ फिर कैमरे गी पकड़ने दा तरीका तुस किस स्टाइल च कैमरा पकड़ दे ओ जि'यां कि हर इक दा अपना स्टाइल होंदा ऐ जि'यां हर अस आखने ना हर इक दा अपना ड्राइविंग स्टाइल होंदा हर इक दा अपना होंदा कि में कि'यां ड्राइव स्टीरिंग फड़ना ऐ इ'यां कि हर इक दा अपना स्टाइल होंदा ऐ कि में जिस टाइम कैमरा फड़ना ऐ में कोई फोटो खिच्चनी ऐ ते में कि'यां खिच्चनी ऐ में किसलै में कोई होंदा कि ओह् कैमरे गी साइड दा फड़दा इक्को हत्थ कन्नै कोई होंदा दो हत्थें कन्नै खिचदा फिर केईं केह् कम्म करदे न कैमरे दे उप्पर फ्लैश यूज करदे न केइयें ते पता गै नि ऐ कि फ्लैश किस लेई यूज होंदी ऐ केईं केईं लोक एह् सोचदे न फ्लैश कन्नै बड़ी स्हेई फोटो आंदी ऐ फ्लैश कन्नै केह् होंदा जेह्ड़ी थोआड़ी फोटो ऐ ओह् जूम होंदी ऐ जूम मतलब कि जेह्ड़ी ब्लरनैस्स होंदी ऐ ओह् निं आंदी ऐ फिर फोकस सब तो बड्डा खेल होंदा फोटोग्राफ्री च इक कैमरेमैन दा फोकस ओह् जेह्ड़ी चीज उप्पर फोटो खिच्चा दा ऐ इक ते उदी अक्खियां दा बी फोकस उदे उप्पर होना चाहिदा ऐ उदे कैमरे दा बी फोकस उदे उप्पर होना चाहिदा सब तो बड्डी गल्ल होंदी ऐ इक फोटोग्राफर ताईं फोकस ठीक ऐ कैमरे दा फोकस ते उदे दमाक दा उदे दिले दा मतलब दिल ते दमाक दा फोकस ठीक ऐ हर इक फोटोग्राफर दा केह् कम्म ऐ उदा विजन क्लियर होना चाहिदा ऐ उदे कैमरे दा विजन ते उदी अक्खियें दा विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिदा सब तो बड्डी गल्ल एह् होंदी ऐ फोटोग्राफ्री च ते ओह्दे बाद फोटोग्राफ्री जि'यां की तुसें मिकी पूछ पुच्छेदा ऐ कि फोटोग्राफ्री तुस किस चीज दी फोटोग्राफ्री करदे ओ ठीक ऐ तुसें किस चीज दा मिगी जैनरली मिगी ना नेचर पसंद ऐ एनवायरामेंट दी फोटोग्राफ्री पसंद ऐ एनिमल्स दी प्लांट्स दी फुल्लें दी कोई साढ़ा कोई पराना कल्चर होई गेआ डोगरी दा ओह्दी फोटोग्राफ्री में इन चीजें दी फोटोग्राफ्री करनी ऐं ज्यादा